السلام علیکم جی آپ بک اسٹور سے بول رہے ہیں جی مجھے کچھ انگلس کی کتابیں چاہیے تھی کیا آپ کے پاس موجود ہے جی مجھے ایک ہاؤ ٹو لرن انگلس مثالی ریڈر یہ دو بک چاہیے تھی مجھے تقریباً دس دس مقدار میں چاہیے اچھا جی کچھ اور بھی کتنا کم کتنا تک کم کر سکتے ہو آپ اچھا اور اگر ہم چار سے پانچ کتابیں لیں

جی اور بھی کتابیں مطلوب ہے جو اردو میں ہیں جی ایک ٹیپو سلطان جی موجود ہے جی تو نئے ایڈیشن میں ہے یا پرانے ایڈیشن میں جی ہمیں نئے ایڈیشن میں مطلوب ہے اچھا اور منتخب احادیث کی کتاب بھی مل سکتی ہے آپ اس کے پاس

تو آپ کے پاس کن کی چھپی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو ان ساری کتابوں کا پیمیٹ کر دوں گا آپ ان کی رقم مجھے ارسال کر دیجیے جو بھی رقم ہو جی اور ان کے ان کی ان کی جی جی

اچھا اچھا ٹھیک ہے ایک مرتبہ آپ مجھے ان سب کی رقم بھیج دیجیے میں آپ کو آڈر بتا دوں گا مجھے کون سی کتاب کتنے عدد میں چاہیے ٹھیک ہے السلام علیکم